जी जी आप ठीक जगह पर कल किया है जी मैंम हमारी सॉप में हर तरह की आइस क्रीम मिल जाएंगी मैंम हमारी दुकान में इस्टॉबेरी वेनिला चॉकलेट बटरस्कॉच और डिफरेंट टाईप्स ऑफ़ फ्रूट फ़्लेवर्स और भी बहुत सारे फ़्लेवर्स मिल जाएंगे कॉटन केन्डी जैसे भी बहुत सारे वो मैंम हमारा सब जो चॉकलेट बनता है आइस क्रीम के लिए वो मैंम कोको नैच्रल प्योर कोको से बनता है नहीं मैंम पूरा पूरा मतलब एक दम जी मैंम जी मैंम मैंम हर तरह के फ्लेवर आपको जो चाहिए वो बताइए हम आपके लिए पैक कर देंगे जी

जी जी हमारे पास है

मैंम ये बहुत ज़्यादा फ्रेस और अच्छी क्वॉलिटी कइ आइस क्रीम है तो ये थोड़ा रेट है मैंम एक कोन का चालीस रुपये आता है मैम हाँ हम चोको चिप्स स्प्रिंकल्स और विप क्रीम सब डालते हैं जी जी हाँ मैं पैक कर कर रख दूँगी आपके लिए आप आ कर ले जाइए जी जी जी रे